जय झूलेलाल असांजे शहर में बलश्रम जी तादादु ॾाढी घटि आहे उहो हिनमें हिकु सुठी ॻाल्ह आहे असांजे शहर जी पर जाते इहो बलश्रम थी थो हुन ते सरकार खे थोरा कानून अहिड़ा सख़्तु करणु खपे जो लोकल ऐडमिनिस्ट्रेटर आहिनि लोकल माण्हुनि में इहो अवेअरनेस इहो फैलाइणु ज़रूरी आहे त हुननि जो हाणे भविष्य पंहिंजे हिन उमिरि में पढ़ाई करण ते निर्भर आहे ऐं न की श्रम करे पंहिंजो पेटु भरे गुज़राइण करे पंहिंजे माउ पीउ खे मदद करणु इहो घणो थींदो आहे जिथे बिल्डिंगियूं ठहिंदियूं आहिनि कंस्ट्रक्शन वक हलंदो आहे हिनमें वधीक ॿारनि खे बि ॾिठो वेंदो आहे उहे जिथे फटाका जी फैक्ट्री हूंदी आहे होॾे उहे फटाका ठाहिण में बारूद सां मैश हथनि में विझी करे हुनखे हुनजी ज़िंदगीअ जे अहम सालनि जो फ़र्क़ थो थिए घटि थिए थो ऐं हुनमें हुननि जी तबीअत ते बि बुरो असरु पए थो त हिनखे बचाइण जे लाइ सभु लोकल एडमिनिस्ट्रेटर खे जांच पड़ताल करे थरी कड़ी निगरानी करे करे हिननि ते बंदि लॻाइणु खपे